हम लोग हिन्दी में बोलते हैं सब लोग भी हिंदी ही में बोलते हैं मेरा बच्चा भी पढ़ता है लिखता है ओ भी हिंदी ही में पढ़ता है सब हिन्दी में बोलते हैं रहते हैं